ہم بچوں کو صاف ستھرا ماحول اور غیر صحت مند حالات سے بچانے کے لیے بہت سے قدم اٹھاتے ہیں اور بہت سے اقدامات کو سر انجام دیتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اپنے گھر کے باہر بھی جو جگہیں ہیں ان کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی بیماریاں یہاں سے پیدا نہ ہو سکیں کوئی بھی بیماری ہمارے بچوں کو نہ لگیں اور ان سب چیزوں سے ہمارے بچے دور رہیں ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں ہم جو بھی کوڑا کرکٹ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں نہ کہ باہر جا کے پھینکتے ہیں باہر بھی ہمارے وہاں ایک ڈسٹ بین رکھی ہوتی ہے جس میں باہر کی جتنی بھی کوڑا کرکٹ والی چیزیں ہیں ان کو ڈسٹ بین میں ڈالا جاتا ہے جس سے کہ گندگی جو ہے وہ نہیں پھیلتی اور بیماریاں نہیں پھیلتی اور ہمارے بچے ان سب چیزوں سے دور رہتے ہیں اور باقی سبھی لوگوں کو بھی یہی قدم اٹھانا چاہیے ان کو اپنے گھر کو اپنے گھر کے آس پاس کو سبھی جگہوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے گندگی پھیلانے سے بچنا چاہیے